हैल्लो गुड आफ्टरनून मैम मैम में सुनील बोल रा हूं मैम में सुनील बोल्ला ना तुंदा स्टूडेंट फोर्थ सैम दा एक्चुअली में बीमार रेआ ते मैम में किस कारणवश मैम में माइनर दा एग्जाम मिस करी ओड़ेया नेईं देई पाया ते अगर तुस एलै मेरे माइनर एग्जाम परतियै लेई लाओ जी जी मैम हुन थोह्ड़ा फर्क ऐ जी जी मैम जी ओके मैम ओके थैंक यू मैम